म्हाजो आवडीचो खेळ म्हणल्यार तो फुटबॉल हो हांवें जेन्ना हांव सवेक आशिल्ले तेन्ना म्हाज्या स्पोर्टसरान म्हाका अशें हें केलें प्रोत्साहन केलें की तुवें बीन बरें अशें खेळपाक फुटबॉल खेळपाक अशें प्रोत्साहन केलें सो तेन्ना हांवें शाळेन फुटबॉल खेळपाक फुटबॉल टिमीन अशें जॉयंट जाल्लें मागीर ही दुसरें म्हळ्यार फुटबॉलान म्हणल्यार अशें अशें तुका एक कडेन बसोन अशें जशें आमी चॅस खेळटा वा सिक्स आनी लॅडर येता तशें नासता तुका धांवपाचें आसता अशें आंगांच्या तितून तुजे ब्रेनूय असो स्ट्रेटजी तुका तयार करची पडटा तें म्हाका तितून खूब आवडटा जशें जशें हांव वा सिक्स वाडत गेले म्हणजे सिक्स सवे जावन सातवी आठवी धावेक जेन्ना हांव पावलें पळय तेन्ना हांव सारकें अशें म्हाका ट्रिबलींग बीन सारकी अशी कळटाली आनी ते आतां अशें अशें हांव फकत जिखपाकूच न्हू कसली गेम आसूं फुटबॉला जिखपाकूच न्हू तर अशी ती अशी उमेदीन अशी खेळटा अशे खूब म्हाका तेजो असो मोग असो म्हणटा तशें जाले हांव दुसरी म्हणल्यार आमी खेळटा ती लिपचेलांनी लिपचेलांनी आतां ही सारकीच लोकल जाली म्हणटाले ती म्हळ्यार ल्हानपण आसा हांव ल्हानपण आजून ती म्हाजी अशी आनीक दुसरी आवडीची खेळ खेळ असो आशिल्लो आमी गांवांतूय अशी गांवांत म्हळ्यार जी आमची शाळेंतली भुरगीं आशिल्लीं पय तेंच्या वांगडा खेळटालीं आनी म्हाजी घरचीं जीं म्हाजी भाव भयणां आशिल्लीं जावन ल्हान तेंच्या वांगडा खेळटालीं आपालीपा आमी म्हळ्यार लिपचें आनी हांवे खंय बीन आसूं पयलीं म्हणल्यार अशें वांगडाच आशिल्लें न्हू घरचीं सगळीं तांणी भाव म्हणाय खूब वांगडाच आशिल्ली चुलती बीन सगळीं वांगडात रावतालीं त्यार आमकां खूब अशी मजा येताली मागीर आमी दोंगर कांय पाणी हेंय खेळटाले आनी ह्यो म्हाका पयलीं म्हळ्यार खेळ हें म्हाका चड आवडटा पयलीं म्हळ्यार लिपचेल्या आनी दोंगर काय पाणी आमी म्हणटा पय तें म्हळ्यार म्हाका अशें खू म्हणल्यार आमचे ते एक अशे टीम अशी आमी खूब जाणां मेळोन खेळटात ना की एकू वान हॉसेज वान त्या खातीर तितून खूब मजा येता फुटबॉलानूय तशें म्हणल्यार टिम्स खेळटा म्हणून चड आवडटा म्हाका म्हाका अशें वान ऑन वान अशे चड गेम्स अश्यो खेळपाक अशे खेळ ते लायक ना वान ऑन वान तितून कांय मजात येयना अशें दिसता खूब जाणां आसली काय ना बरें अशें खेळपाक दिसता खेळपाकूच न्हू पूण पळोवपाकूय आवडटा एफ सी बोवाची जेन्ना गेम आसली तेन्ना हांव खंयचीच मॅच मीस करिना सगळ्यो मॅची पळयता मागीर पळोवपाकूय मजा जाता आनी पयली मेन म्हणल्यार अशे स्टेडियमान जर आमी बसून पळयता जाल्यार आनी मजा कारण सारको अशी खूब एनर्जी अशी फील जाल्यार म्हळ्यार खूब वांगडात लोक सारको ते दावाजारांनी हे दावाजारान तेंकां चियर्स बी चिंग्स बीन करता ते